ہاں میرے پاس بنائی یعنی ڈیزائنگ سے متعلق کچھ گولس اور خواہشات ضرور ہیں مجھے ہمیشہ سے کریٹو کام کا شوق رہا ہے چاہے وہ گرافک ڈیزائن ہووں ویب ڈیزائن یا ویزیئل کے ذریعے کسی میسیج کو لوگوں تک پہنچانا ہ میرا ایک بڑا گول یہ ہے کہ میں ایسی ڈیزائنگ سیکھوں جو صرف خوبصورت نہ ہوں بلکہ لوگوں کے کام بھی آئے جیسے کہ سوشل اویرنیس پوسٹرس موبائل ایپس کا انٹرفیس کا یا ایجوکیشنل کانٹیکٹ ڈیزائن کرنا جو لوگوں کی زندگی میں آسانی لائے اس وقت میں نئے ٹولس اور سافٹویئر سیکھنے پر کام کر رہا ہوں کر رہی ہوں ایسے ایڈاپٹ ایلوسٹریٹیڈ اور فگما ساتھ ہی ڈیزائن تھنکنگ اور یوزر ایکسپریئنس کے بارے میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میری ڈیزائن صرف دیکھنے میں اچھی نہ ہو بلکہ اثار ڈالتی ہو میرے یہ بھی ایم ہے کہ فیوچر میں اپنا ایک چھوٹا ڈیزائن اسٹوڈیو اسٹارٹ کرنا چاہ جہاں میں اور میرے جیسے نئے کریئٹوس مل کر کام کر سکیں بنائی میرے لیے صرف کام نہیں ایک ذریعہ ہے اپنی سوچ اور جذبات کو شیئر کرنے کا